हलो जय झूलेलाल साईं हुकुम अचो अचो अचो अचो अचो अचो हिते हिते अचो मुंहिंजे पासे में हिन कुर्सीअ ते विहो अची विहो अचो अचो हा अचो अचो अच्छा अच्छा ॿुधायो खंघु तव्हांखे घणनि ॾींहनि खां लॻी पई आहे अच्छा ऐं अच्छा अच्छा ऐं छातीअ में कफ भरियो पियो आहे छाती फुल भरियलु पई लॻी पई आहे घर घर घर घर करे थी छाती हा अछ अच्छा अच्छा ऐं हुनखां पोइ तव्हांखे तव्हांखे साह खरण में तकलीफ़ थी रही आहे

हा हा त साईं इहो उहो कोरोना ॾाढी तेज़ीअ सां फैलिजी रही आहे तव्हांखे मुंहिंजी कोरोना तव्हांजी मूंखे कोरोना जी टैस्ट करणी पवंदी हा हा हा उहा हुनजा इहे सभु ॾिसणु सिंमटम्स ॾिसणु अची रहिया आहिनि हा हा न न न न साईं मां हीअं तव्हांखे ट्रीटमैंट ई न ॾेई सघंदो आहियां अगरि मां ईअं जे कंदुसि त मूंखे पोइ गोवर्नमेंट मुंहिंजे मथां केस करे छॾींदी इहो असांजो हाणे रूल ठहियलु आहे तव्हांजी इहे सभु तकलीफ़ूं ॾिसण खां पोइ तव्हांजी पहिरीं ई इहा कोरोना जी टैस्ट थींदी हुनखां पोइ ई मां तव्हांखे अॻियां ट्रीटमेंट ॾेई सघंदो ईअं जे मां कई त मुंहिंजे मथां केस थी वेंदो मुंहिंजो लाइसैंस रद्द थी वेंदो साहिबु हा साईं त पहिरीं तव्हांजी टैस्ट थींदी अगरि हुन में ई जे तव्हां पॉज़िटव निकितव त पोइ हुनखां पोइ अॻियां छा करणो आहे उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हा त हुनजे लाइ तव्हांखे मां एड्रैस लिखी थो ॾियांव हुते वञणो अथव हुते तव्हांखे पेसा भरे करे उहो टैस्टूं कराए टैस्ट कराइणी आहे हुन मां पोइ ख़बर पवंदी पॉज़िटिव आहे कि न नैगेटिव आहे हा उल्हासनगर में ई थींदी प्राइवेट हॉस्पिटल में तव्हां खां वञणो पवंदो साईं हा हुते शिवनरी करे चोथे नंबर में हॉस्पिटल अथव डॉक्टर प्रभु आहुजा जी हॉस्पिटल आहे हुते वञी करे तव्हांखे पंहिंजो सैंपल ॾियणो पवंदो ऐं हुनखां पोइ चोवीहनि कलाकनि खां पोइ तव्हांखे रिपोर्ट मिलंदी जे तव्हां पॉज़िटिव निकितव त पोइ हुनखां पोइ छा करणो उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हाली त मां तव्हांखे गोरियूं दवाऊं लिखी थो ॾियांव उहो वठणियूं अथव पर हुनखां पहिरीं तव्हांखे हुन लाइ कोरोना में तव्हांखे परेजियूं ॾाढियूं करणु आहिनि पहिरीं त तव्हांखे सभिनि खां अलॻि वञी करे हिकिड़े कमरे में रहणो आहे पाण खे चोॾहनि ॾींहनि जे लाइ अकेलो रहणो अकेलो रहणो अथव सभिनि खां परे थी करे ऐं सॼो रूम तांखे सेनिटाइज़ करे हुते रहणो आहे कंहिंजे बि अॻियां न अचणो आहे ना ई कं कंहिंखे हथु लॻाइणो आहे उनखां पोइ तव्हां रोटी बि हुते अकेले में खाइणी आहे ॿासण बि पंहिंजा तव्हांखे पाण मलणा आहिनि अगरि सम्झो सुभाणे पॉज़िटिव निकिरी थो वञेव ऐं तव्हां सभिनि माण्हू घर वारनि सां गॾु रहो तव्हां त सभिनि खे थी वेंदी पोइ ॾाढो ख़तरनाकु थी वेंदो पो पोइ वरी तव्हां सभिनी खे क्वारंटाइन करे मूंखे हॉस्पिटल में हिक हिक कमिरे में हिक हिक खे रखणो पवंदो पोइ हा हा हा हा साहिबु तव्हां कराईंदौ त हुनमें तव्हांजो ई फ़ाइदो आहे हा हा हा हा

इहे इहे हाली मां हा हा हा हाणे वञो हाणे हा हा शाम जो छहें ताईं चालू अथव मां तव्हांखे लिखी थो ॾियांव उहो उहा टेस्ट कंदो ऐं हुनखां पोइ मां इहे दवाऊं हाली ॾियांव थो इहे हाल फ़िलहालु वठो छो जो तव्हांजी रिपोर्ट चोवीहनि कलाकनि खां पोइ ईंदी तेसिताईं तव्हां हिकु खंघ जी दवा अथव ऐं टे त तरहि जी गोरियूं लिखी थो ॾियांव इहा अॼोको ॾींहं तव्हां वठो अगरि तव्हांजो पॉज़िटिव निकितो त इहा ई गोरियूं कांटीनियूं करणी अथव त तव्हां मूं वटि अचिजो मां तव्हांखे उहो गोरियूं पोइ मटे ॾींदो पोइ अगरि नेगेटिव निकितो त ठीकु आहे साईं ठीकु आहे ठीकु आहे त ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल जय झूलेलाल